हाँ जी मैं अनुज बात कर रहा हूँ मैंने ओला बुक की है जिससे मुझे जयपुर जाना है क्या ड्राइवर भईया कब तक आ रहे हैं कितना टाइम लगेगा आने में मेरे पास मुझे जयपुर के लिए जल्दी जाना है